पशुपालनमे हमसब गाय पोसै छी गायके पोसलाके बहुत काज होइ यऽ दूध होइ यऽ गोबर होइ यऽ ओकरा पालनमे से हरा घास लगाबै छी खेतमे घास दै छी गायके पशु आहार दै छी भूस्सीके इन्तजामक के राखै छी तऽ भूस्सी घास पशु आहार बढ़िआँसँ ओकर भोजन दै छी तऽ दूध बढ़िआँसँ दै अछि तऽ ओहिसँ हमसब पालन करै छी अपन खाइ छी बाल बच्चा पोसल जाइ यऽ सब आओर बहुत गोटा जे छै से बकरियो पालन करै छथि तऽ कहुना चारि टा पाँच टा बकरी एक बकरीसँ चारि टा पाँच टा बच्चा भए जाइ छै तऽ एक एक बकरीके पन्द्रह पन्द्रह हजार दस दस हजार दाम रहै छै तऽ ओहियोसँ पालन बढ़िआँ जकाँ कए देल भए जाइ छै बहुत लोक जे छै से मुर्गो पालन करै यऽ मुर्गो पालनमे सँ बढ़िआँ बिजनेसमे सँ बढ़िआँ होइ छै अपना बिजनेस करैके लेल लेकिन से बकरियो या गाययो हमसब गायके अपन सीध बुझै छियै अपना अयठाम राखै छी तऽ पशु आहार या दाना दैके से गायपर से गायके गोबरो काज आओर दूधोके काज सब चीज हमरा सबके काज होइए तऽ गायके पोसनोसँ लोकके होइछै जे हँ गृह शुद्ध होइ छै तऽ मिथिलाञ्चलमे अय चीजके माने बेसी छै तऽ सबके अयठामसँ गायके प्रसिद्धसँ राखल जाइ छै गायके भगवान मानिके से बेसी कयल जाइ छै उत्सुकतासँ आर चीजके की ओकर रखै तऽ बिनेस के लेल बहुत किछु करै यऽ लोक आओर बिजनेस यदि मोन लगैके करियौ अहाँ गाय रहै या बकरी रहै या मुर्गा रहै कोनो भी या भैंसे रहै तऽ मोन लगैके करबै तऽ ओ हेबै करत सुविधा नहि मोन लगैके करबै हम राखने छी तऽ ओ नहि होइ छै सुविधा ओकरा जे बढ़िआँसँ देबै खाय पीए लअ मुर्गेके पालनमे बढ़िआँसँ निगरानी करियौ तऽ बढ़िआंसँ होइ छै आओर नहि तऽ बीमारिये फैल जाइ छै मरि जाइ छै नहि तऽ से भैंसेमे खाना दियौ दाना दियौ हरा घास ओकरा टाइमपर खोलियौ टाइमपर नीकसँ व्यवहार करियौ तऽ ओ बढ़िआँ भैंसके दूध दै छै नहि तऽ गाययो ओतबा दूध दै छै यदि गायके बढ़िआँ बान्हल खाइ छै आओर ओ दाना पशु आहार या चोकर हमसब दै छियै ओकरा टाइमपर निगरानीसँ भोजन दै छियै तऽ बढ़िआँ दूध दै छै आठसँ दस लीटर बहुत कमसँ कम अय खेलापर दै दै छै हमरा सबके घरोमे दूध जेकि ओहिसँ बिजनेसो भए जाइ छै आओर ओकर अपनो घरके प्रतिपालन बढ़िआँसँ भए जाइ छै गाय पोसैमे हमरा सबके बहुत सुविधा यऽ आओर बहुत सुविधा यऽ मिथिलाञ्चलमे सब चीजके गायके काज होइ छै व्यवहारमे गायके दूध गोत गोबर सब चीजके ओकरा भोरे उठूँ तऽ चारा ओकरा नहि दियौ तऽ ओ ओ दूध थोड़े करतै अय दुआरे जे गाय पोसै ओ चारि बजे तऽ कम सँ कम उठियै जाइ यऽ आओर तकर बाद ओकर जे जेना होए छै सबटा खाना पीना नीकसँ व्यवहार ओकरा करियौ तऽ बढ़िआँ दूध दै छै आओर बढ़िआँसँ से ओ करै छै व्यवहार